जय झूलेलाल अॼुकल्ह आहे न जाम पा पढ़ाईअ में मास्तरनि जाम घटि ध्यानु ॾींदा आहिनि ॾाढी जॻहियुनि ते त कोई अचनि ॿार न अचनि कोई कोई पुछंदो बि न आहे की भई ब पढ़ाई छो न छो न आयो छा न आयो की भई ॿारनि खे ॾाढी शिक्षा घटि ॾई कहिड़ी कहिड़ी जॻहियुनि ते ॾाढी घटि ॾई ॾई चुकी आहे अॼु टीचरियुनि खे बि पघार ॾाढी घटि आहे त उहे बि ध्यानु घटि ॾेई तियूं ॾियनि तियूं बल्क़ी ॿारनि खे शिक्षा ॾियणु जाम ज़रूरी आहे ब स्ट्रीक्टली पढ़ाई थियणु बि ज़रूरी आहे ऐं किथे किथे त सफ़ा गांवनि में पढ़ाईअ कोई माइने ई नथा रखनि भई की पढ़नि न पढ़नि एॾी जॻहियुनि जाम आहिनि जिते अॼुकल्ह बि ॿार पढ़ियल लिखियल कोन्हनि कोई ध्यानु ॾियणु वारो कोन्हे